ہیلو کیا امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہی تھیں تو مجھے ہیڈ فون دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپیے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فون آڈر کر دیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوئیں کیونکہ یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں ہے یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضایع ہو گئے ہیں